लॉकल चॅरिटी बार्देशांत तशें खुब आसा नांव कोणा कोणाचे म्हणून घेंव खुूब आसात जें बरी बरी कार्यावळ करतात लोकांकय प्रोत्साहन मेळतात वनमोहोत्सव बिन करतात तें लोकूय चड रोपें बिन लायतात मागीर हॉमलस फेमिली खातीर सालीगांव एक आसा तसो तेंचे त्या वाड्यार आसा ते एक जंय तें भुरग्यां जाणट्यांची काळजी घेतात